असांजे भारत में चङियूं राजनीति पार्टियूं आहिनि जीअं कमल थी वियो पंजो थी वियो सूफ़ थी वियो मुंडी थी वयी झाड़ू थी वियो ऐं जीअं इन्हनि सभिनि असांजे लाइ ॾाढो कुझु कयो आहे जीअं रोड ठही विया आहिनि नल फ़िटिंग थी वई आहे ऐं असां असांजी नालियूं ठही वियूं आहिनि पकियूं जीअं असां उन्हनि सां मिलण चाहींदासि त असां उन्हनि सां मिली बि सघंदासि त मां उन्हनि खां पुछंदीमान हा उन्हनि चङन खेतनि वारनि जी बि मदद कई अथन गांव में जीअं गांव में खेत बाड़ीअ में सभु में मदद कई अथन नल पाणीअ जी फ़िटिंग विटिंग सभु ॾिञी अथन ऐं अगरि मूंखे उन्हनि सां मिलण जो मौको मिलंदो त मां वेंदीमान मिलण मां उन्हनि जो पहिरियों धन्यवादु कंदीमान पोइ वरी मां उन्हनि खे चवंदीमान की तव्हां गरीबनि जे लाइ त हल ठीकु आहे सभु सुठो आहे पर महांगाई ऐॾी वधी छो वई आहे